मां पंहिंजो ख़ाली समय पंहिंजो नॉलेज अपग्रेड करण जे हिसाब सां बुक्स रीड कंदी आहियां इंटरनेट ते इंफोरमेशन सर्च कंदी आहियां ऐं मां पाण खे डिफरंट फिल्ड्स में अपग्रेड करण लाइ सभु कुझु रीड कंदी आहियां